ایسے تو مجھے گانا گانا بہت اچھا لگتا ہے میں ہمیشہ فری ٹائم میں رہتی ہوں تو گانا گنگناتی رہتی ہوں لوگ تک بھی مجھے کہتے رہتے ہیں کہ تو اتنا اچھا گانا گاتی ہے اتنا اچھا گانا گاتی ہے تو تو کبھی جاتی کیوں نہیں ہے منچ وغیرہ پہ گانا گانے تو مطلب یہ تھا کہ پہلی بار جب میں فسٹ ٹائم گئی تھی مجھے اتنا ڈر لگ رہا تھا اتنا ڈر لگ رہا تھا کہ میرے منھ سے ایک دم گانا بھی نہیں نکل رہا تھا میں گانا بھی نہیں گا پا رہی تھی میں بہت زیادی ہی ڈر رہی تھی پر پھر بھی میری فرینڈوں نے میرا ساتھ دیا بولا کہ تو جا تو کر سکتی ہے تو گانا گا سکتی ہے تو جا تو ایک بار جا کے دیکھ کہیں پر ان لوگوں کے کہنے پر میں گئی ایک بار اسٹیج پہ میں نے گانا گانا اسٹارٹ کیا پر اسٹاٹنگ میں مجھے بہت ڈر لگ رہا اتنے سارے لوگوں کو دیکھ کے گھبراہٹ بھی بہت ہو رہی تھی اور مطلب گانے کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی پر جب میں نے گانا گانا اسٹارٹ کیا تو مجھے بہت اچھا لگا میں نے سارے آڈیئنس کے سامنے گانا گایا اور آڈیئنس والے کو بھی میرا گانا بہت اچھا لگا پر آج ایسا دن آ گیا کہ میں سب کے سامنے گانا گاتی ہوں پر مجھے بالکل بھی ڈر نہیں لگتا مجھے اچھا لگتا ہے اور لوگ مجھے بہت پسند بھی کرتے ہیں